हाँ नमस्ते हाँ हमारे यहाँ शादी पड़ा है और हमको बाल कटवाना है और डाई भी करवाना है

और वह ब्लीच भी करवाना है

हाँ हाँ हाँ हाँ और यह कट कटवाने पर कलर भी हो जाएगा न

ब्राउन करवाना है

यू यू यू काट ठीक रहेगा

हाँ हाँ हाँ नहीं फेसियल कराना है शादी विवाह का वह है तो म श्रृंगार उंगार पूरा अथु करना है तो ब्लीच उलीच और फेसियल रहेगा तभी तो ठीक रहेगा

कितना पड़ेगा लगभग लगभग हाँ थोड़ा कम में करती तो मेरे घर के लोग भी हैं तो उनको भी लाते

सारे करीबन नौ लोग हो जाँएगे